आं जेब्ला माइ माइ गायनो लागोन अब्ला आं बोथोरखौ नायनानै बि समखौ नायनानै आङो गायनो लायो जेब्ला दोन माइ माइनि जोलैखौ नायनानै जोङो बबे दानाव बबे दानसिम गायोब्ला बे मोजां जागोन मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ नायनानै जोङो गायनाय जायो जेरै रन्जित माइ दानि गोदान गोदान ओंखारनाय बेफोरो जों सिगां जेत दानावनो खोथियाखौ खुबैनानै बे गायनांगौ जायो जेत दानावनो जेत आसारनि गेजेरावनो आरो जोंनि फुल फाख्रि माइब्रा माइसालि बिसोरखौ मानि बेफोरखौ आसार दानिनाव खुबैनानै जों बेखौ साउन मासाव गायनाय जायो बेफोरखौ आङो बोथोर नायनानै बा बोथोर नायनानै बा सम नायनानै बेफोरखौ गायनो लायो आरो सम नायनानै गायोबोला बि बोथोर नायनानै गायोबोला आबादा मोजां जायो आरो नांगौबायदि नांगौबायदि फिथाइ थायहोनो हायो